اردو زبان اکثر شاعریوں میں گانوں میں اور نعتوں میں استعمال کی جاتی ہے اور فیملی ہماری سب فیملیوں میں بھی اردو زبان سے بات کی جاتی ہے فلموں میں بھی اردو زبان کا استعمال ہوتا ہے اور لوگ اکثر مہمان کے سامنے بات کرتے ہیں اور یہ یہ زبان بہت تہذیب والی زبان ہے اور یہ سب لوگ جانتے ہیں اردو اور ہندی زبان میں زیادہ فرق نہیں ہے اور ساری دنیا کو اردو زبان آنی چاہیے اور زیادہ حیدر آباد میں یہ یہ زبان بہت مشہور ہے